جی میں نے انگلش ٹو اُردو اُردو ٹو ہِندی ہِندی ٹو انگلش کا ترجمہ کیا ہے اور اِس میں میرا تجربہ بہتر رہا ہے